पंचायतमे फंड आबय छै मुखियाके पास मुखियाके काम पास फंड अबय छै तऽ ओइमे हरेक प्रकारके फंड आबय छै जैसे भए गेलय अइजाँ गली मुहल्लामे सड़क बनबेनाइ वृक्षारोपण इसकुलमे रङ्ग पोताइ ईसब जे छै ने आबय छै मुखियेक पास बाउण्ड्री घेरबेनाइ अबय छै ओकरे आर पास लेकिन इएह छै जे ध्यान जल्दी नहि दै छै ओकरापर लोक लागय छै तब ओ ध्यान दै छै जे नहि ई रुपैआ अयलइ हन सब खा लै छै रुपैआ तनी ध्यान देतय तब लोग आर ध्यान दै छै तब रुपैआ बिल पास करबाइक काम करय छै नहि ध्यान दै छै तऽ नहि करय छै आओर रुपैआ रोड आर जे बनय छै गली मुहल्लामे तऽ मुखियेके पास अबय छै मुखिया रुपैआक अबय छै रोड बनबय छै बनबय छै एक आधगो दुगो बनाइ देलक आओर जहाँ बनबेबाक रहय छै ओइजाँ नहि बनबय छै जे तऽ की काम छै हमरा रुपैआ बचयके चाही ओइ वजहसँ मुखिया आरके पास जाइ छै तऽ बचबय छै लेकिन ई गलत काम करय छै जहाँके अइलय हन जहाँके फण्ड अइलय हन काम करतय तऽ रोड मुहल्ला बनबेतय गली गली गली आरमे तब ने सही रहतय महग रोड आर बनबे नहि करतय वृक्षारोपण लोग बुझबे नहि करतय तऽ इहाँ लोग किसान लोकके दिक्कते भए जेतय दिक्कत होइ छै अभियो दिक्कत होबे करय छै नहि ध्यान दै छै दिक्कत होबे करतय अइ वजहसँ मुखियाके पास जे फण्ड जाइ फण्डके काम करयके चाही वृक्षारोपण होलय या रोडे बनबेनाइ होलय या नाले गड़बेनाइ होलय या जे होइ छै बाउण्ड्रीयेके जहाँ तहाँ कहय छै गिरबाबय लए लगबा दै लए बाउण्ड्रीवला पैसा जाइ छै उएह बाउण्ड्री बाउण्ड्रीये लगबेनाइ होलय ईसब जरूरी रहय छै लेकिन अइजाँ तऽ ई बात होइ नहि छै अइजाँ रूपैआ आबय छै तनीमनी काम करि देलक बाद बाँकी तऽ रुपैया बिल पास करबाइ लेलक काम आ भए गेल रुपैआ अपना घरमे धरि लेलक की काम छै जे आब गरीबके किछो हुअए नहि हुअए मुखिया रूपैआ एकाउन्टमे गेलय ने बस उएह सोचय जे लेकिन ई गलत करय छै जेतना फण्ड आबय छै ओतना काम करयके चाही आओर नहि ओतना करतय तऽ कमसँ कम पचास परसेंट करयके चाही ताकि दिक्कत नहि हुअए गरीब लोकके जे हँ कहतय जे मुखिया ठीक छै अइ जुका आओर नहि तऽ आ दिक्कत देतय तऽ कहतय नहि मुखिया नहि सही छै दोसर मुखियाके फेर वोट देतय फेर उहो मुखिया अइतय इएह काम करतय तेसरके देतय लेकिन ई गलत करय छै फण्ड अइलाक बाद काम नहि करय छै ओइ वजहसँ फण्ड जे आबय लए करय उ काम करयके चाही नहि करलकय तऽ दिक्कत होइ छै